जिद' जानुवारि नै रोजा नै जिस्नि दिसेम्बर नैरोजा थाम जिदाइन जुलाइ नैरोजा नैजि जिबा दिसेम्बर नैरोजा जिस्नि जिगु नबेम्बर नै रोजा नै